جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ آپ سے کھانا بنانے میں غلطی ہوئی تو ہاں مجھ سے کافی مرتبہ کھانا بنانے میں بہت بار غلطی ہوئی ہے وہ غلطیاں اس وجہ سے ہوئی کیوںکہ میں اپنے فون میں زیادہ بزی تھی اور کھانا بن رہا تھا اور وہ کھانے کی آگ جو تھی وہ کافی تیز تھی اسی لیے کھانا جو تھا میرا کافی تیزی سے آیا جل گیا جل گیا کیوںکہ میرا جو سارا دماغ تھا وہ میرے فون میں تھا یہ غلطی ہوئی مجھ سے تو کھانا میرا جل گیا اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے اس میں یہ کیا کہ میں نے جو نیچے کا جلا ہوا تھا اس کو الگ کر دیا اور جو وہ اوپر کا جو کھانا تھا میں نے اس کو سپریٹ نکال لیا اوپر اوپر سے اسی لیے وہ تھوڑا ٹھیک لگنے لگا اور اس میں کھانے میں اسمیل آ گئی تھی جلنے کی تو پھر میں نے اس کو نیمبو ڈال کر وہ ٹھیک کیا ٹھیک کیا تو اس کی اسمیل جو تھی وہ کو تھوڑا کم ہو گئی تھی اور کھانا پھر میرا ٹھیک ہو گیا تھا ٹھیک ہو گیا تھا